हलो हरि ओम जी जी हा हा बराबरि जी तव्हांखे तव्हांखे कहिड़े टाइप में खपेव जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु मां तव्हांखे मां सुठी रिंग केस ॾेखारंदस हीअंर तव्हांखे मां तव्हां ॿावीह कैरेट जो भाव हली रहियो अथव सतरि हज़ार रुपिया कहिड़ो त हुनमें मां तव्हांखे तव्हांखे कहिड़ी ट्रेडीशनल टाइप में खपे या वेस्टर्न टाइप में खपे तव्हां मूंखे हो ॿुधाइजो न जी जी वेस्टर्न वेस्टर्न हा हा हू मां तव्हांखे सुठी सुठी वैराइटिनि में ॾेखारियांव थो त तव्हांखे ख़ाली ख़ाली मुंडी ॾिसणी अथव या उन सां गॾु ॿियो हा चैन हा मां तव्हांखे तव्हां जी त इनमें चैन तव्हांखे हा हा दादी हू त हू त कोई वांदो न आहे सुठो ई आहे गैरेंटी स सां तव्हांखे चऊं था सुठो ई असां ॾींदा आहियूं सोन इन करे जी जी दादी हा हा कोई वांदो न आहे असां ख़बर ई आहे पर असांजो ॾाढे सालनि खां हले वेठो बिजनिस असांजो इहो जी जी दादी जी हा असांखे हा मां तव्हांखे चवां थो त ख़ाली तव्हांखे चैन खपे या चैन सां गॾु पैंडल बि खपे उनमें हुजनि ओके ओके उहो मतिलब सेट जंहिंमें ठीकु ठीकु आहे मां तव्हांखे सुठे में ॾेखार ठीकु आहे हाणे मां तव्हांखे ॾेखारांव थो इन में हिनमें तव्हांखे आहे न जे को बि मां तव्हांखे ॾेखारींदमि न सेट उनमें असांजो ॾह ॾह पर्सेंट असांजो मेकिंग चार्ज़िस लॻंदो अथव मां तव्हांखे पहिरीं हू चई छॾांव हिकिड़ी ॻाल्हि हा ऐं मां तव्हांखे ॾेखारे मतिलब तव्हांखे सेट में सॼो सेट खपे जंहिंमें वाला बि अचनि सॼो ऐं ठीकु ठीकु ठीकु आहे मां सम्झी वियुमि सम्झी वियुमि मां तव्हांखे हिनमें सुठी सुठे में ॾेखारियांव थो जी जी हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु

हा त हिनमें मां तव्हांखे छा थो चवां हिनजो न जे को ट्रेंड हली रहियो न रोज़ गोल्ड अॼकल्ह रोज़ गोल्ड न वधारे हली रहियो अथव त हुनमें मां तव्हांखे चओ त मां तव्हांखे ॾेखारां सुठो जी जी त हाणे मां हिकिड़ो कम कयांव थो तव्हांखे मां हीअंर सभु आहिनि न फ़ोटोज़ वाट्सअप कयांव थो था हुनमें पसंदि करे मूंखे ॿुधाए छॾिजो मां तव्हांखे हू कराए छाॾीदोमाव जी जी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु है ह हरि ओम जी